जैसे कि हम बजार जाइत छियै चाहे कहुँ गाँव देहातमे जाइत छियै तऽ पेड़ पौधा लगल देखैत छियै तऽ कोइ ऐसन फूल छै तऽ ओ फूल एतना अच्छा लगैत छै कि देखैत छी तऽ लगैत छै कि हाँ ले ऐति हम अपनो उहाँ पर लगा लेती लगैलाके बादमे कि करती हमरो पेड़ पौधा रहति तऽ फूल फड़तियै तऽ ओहे की कहैत छी से ले ऐलिऐ रोपि लेली बगैचा लगेली तब फूल एहिमे फड़लक जैसे कि गुलाब हो गेलै गेन्दा हो गेलै ओड़हुल हो गेलै एहि सभ किछु फूल हम लगाबैत छियै फड़ैत छै तऽ अच्छा लगैत छै जैसे कि भगवानके चढ़ैली फूल पूजा उजा कैली बड़ा हऽ बड़ा फूल फड़ैत छै जैसे ओड़हुल हइ तऽ ओड़हुलो बड़ा फड़ैत छै गेन्दा फड़ैत छै गुलाब फड़ैत छै जैसे कि लाल गुलाब हो गेलै तऽ ओ गुलाब तऽ आरो जादा फड़ैत छै ने तऽ फड़ैत छै तऽ ओहि लागि हम जहाँ जाइत छियै तहाँ से ई करैत छियै से ओ पेड़ खरीदके जे हइ से बजारमे से लए लिऐ पेड़ लगा देलियै लगैलाके बादमे तऽ ओहिमे फूल फड़ैत छै फूल फड़लक तऽ जे हइ से कि त तोड़िके ले ऐलि पूजा कैली पेड़ सभ हइ तऽ अपना बगैचा लगैली हमरा बड़ा सौख लगैत छै कि अपना छत पर अपना गार्डेनमे पेड़ लगैती रखती तऽ अच्छा लगैत छै केओ ऐबो केलक देखलक तऽ कहलक हे फलनाके घरे गेल रहलीहँ ने बड़ा फूल फड़ल रहलैया अच्छा लगैत रहलैया कि हमरो रहतियै तऽ हमहुँ रोपतियै हमहुँ लगेबै जेबै तऽ फलनाके कहबै कि हमरो दऽ हमहुँ लगायब लए एबै बजारोमे जाइत छै तऽ ले अबैत छियै खरीदके रोपि लेली ओहो फूल फड़लक अपना कहू से डाली पाती तोड़िके ले ऐलि लगा देली तऽ ओहो लगलक मेन बरसातके दिनमे लागि जाइत छै लगैलाके बादमे कि करैत छी से ओहिमे पोसै छी ओहिमे खाद्य पानि सभ नहि देबे पड़ैत छै तऽ देली ओली ओकरा बाद कि कहलक फूल ओल फड़लक तोड़ली पूजा कैली अच्छा लगैत छै हँ सभ केतना रङ्गके फूल हइ पेड़ हइ पौधा हए सभ अपना लगैली अच्छा लगैत छै तऽ